میرے علاقے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ واحد یونیورسٹی ہے جہاں ایس ٹی ای ایم شعبوں میں تعلیم کی تحقیق کرانے کی گنجائش موجود ہے یہ مرکزی یونیورسٹی ہے جو ایک سو دو سال قبل قائم ہوئی تھی اس کے بانیوں میں گاندھی جی اور علی برادران کا نام سر فہرست ہے ملک کے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین اس یونیورسٹی سے وابستہ رہے متعلقہ شعبوں میں یہاں تحقیق اور تعلیم کا مناسب بندوبست ہے عوامی نجی تکنیکی لبلرل آرٹ کے علاوہ کئی دوسرے موضوعات کے تحت یہاں تعلیم و تحقیق کی سہولت دستیاب ہے اس یونیورسٹی میں حال کے دنوں میں میڈیکل کے شعبوں میں بھی داخلے کی اجازت مرکزی حکومت کی جانب سے مل چکی ہے جس کا اعلان ابھی تقریباً ایک ہفتہ قبل ایونورسٹی کی وائس چانسلر نے صد سالہ جلسۂ تقسیم اسناد میں کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ علاقہ کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں معیاری تعلیم اور تحقیق کے مواقع دستیاب ہیں